कुटूंबान जर पळयलें जाल्यार दादले जे आसात ते चडान चड भायलीं कामां करतात भायले म्हणजे कितें जें कितें वस्तू हाडप किंवां खंय भायर वचून काम करप किंवां पयशे जोडून हाडप हें जें काम दादल्यांचें आसता पूण बायलो ज्यो आसा त्यो चडान चड आमचें रांदपाची भुमिका करतात जें रांदप जें आसा तें दादल्यां कडेन तितलें जमना पूण बायलांची ही जी भुमीका आसा ही रांदपाची कपडे धुंवपाचे जे सगळें जें घरांत निवळ करप हे सगळीं जी वेवस्था जी आसा ती बायलेन करप आनी जे ही एक्चुली हें वांटून घेवपाचें जें खरी जी भुमिका म्हळ्यार जर पळयलें जाल्यार आमी शेतांत जेन्ना जोत आसता जाल्यार आमी दादले जे आसा जोत कोंसता शेतांनी हें जें काम दादल्यांचें वांटून दिल्लें आसा आनी जें रोपप जें बियाणें जें रोपप आसा तें स्पेशल चडांत चड बायलोच करतात हें जें आसा अशें ही जी भुमीका अशी उत्पन्न जाली अशी दिसता